मैं बाइक चलाने के लिए जब भी निकलता हूँ या बाइक लेके जब भी निकलता हूँ साथ में क्लच वायर और हवा चेक करा ही निकलता हूँ क्लच वायर और ब्रेक वायर ये लगभग लगभग कभी भी रास्ते में टूट सकते हैं जब ये टूट जाए तो गाड़ी चलाना नामुमकिन हो जाता है गाड़ी चलाने के लिए ये चीज़ें तो कॉम्पलसरी है ही हवा तो वैसे भी चेक करा के ही चलते है जब लंबी रूट पे चलना है हवा चेक करा ली अगला टायर पिछला टायर हवा सही है एवरेज़ सही मिलेगा एवरेज़ सही मिलेगा हमारी जेब एकनॉमिकल रहेगी इसीलिए हमेशा दो चीज़ें तो पर्मानेन्ट डाल के ही रखो गाड़ी में क्लच वायर ब्रेक वायर क्योंकि ये कॉम्पलसरी चीज़ें है जो गाड़ी चलाते टाइम साथ मे रखनी ही चाहिए और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि प्लग खराब हो गया प्लग खराब हो गया तो फिर क्या करूँ फिर उसको फोड़ा फाड़ी करके किसी भी तरीके से सेट कराके चलाया हूँ मैं गाड़ी को और गाड़ी चलाने में इन चीज़ों का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ता है